ہاں در اصل میں گاؤں میں رہتا ہوں لیکن پھر جب میری سلیکشن شہر کے ایک اسکول میں ہوئی میں گاؤں سے دور شہر میں پڑھنے کے لیے آیا چونکہ گاؤں میں صاف ہوا ہوتی ہیں پانی شفاف ہوتا ہیں تو وہاں کے پانی سے بالوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ بالوں میں اور طاقت آجاتی ہیں بال مضبوط ہوجاتے ہیں لیکن جب میں شہر آیا تو یہاں کا جو پانی تھا وہ کچھ میرے بالوں کو راس نہیں آیا دھیرے دھیرے میرے بال گرنے لگے اور میں بڑا پریشان ہو گیا پھر مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں کمپنی کا ایک کنڈشنر خریدیں اور اس کے ساتھ شمپو بھی آتا ہے تو میں نے دونوں چیزوں کو خریدا میں نے شمپو کو بھی خریدا میں نے کنڈشنر کو بھی خریدا اور جب میں نے اس کنڈشنر شمپو سے بال دھوئے اور جب پھر اس کے بعد میں کنڈشنر کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو دھیرے دھیرے بہتری مجھے محسوس ہونے لگی میرے بال جو ہے گر رہے تھے اب وہ گرنے سے بچ گئے اور میرے جو بال ہیں وہ سلکی ہونے لگے ان میں وہ کرلی پن جو ہوتا تھا وہ بالکل دن بدن مفقود ہونے لگا تو میں بڑا خوش ہوں اور میں ذاتی طور پر یہی کہوں گا کہ وہ ہر ایک سے میں کہوں گا کہ آپ اس فلاں کمپنی کا کنڈشنر استعمال کریں اور اب میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب اسی کمپنی کا کنڈشنر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کمپنی کا جو کنڈشنر ہے ایک وہ زیادہ مہنگا نہیں ہے سستا ہے اور اس سے یہ فائدہ بھی آ رہا ہے ہمیں کہ اب ہمارے جتنے بھی دوست ہیں تقریباً سو سے زیادہ قریب کے دوست ہیں اور اس ہاسٹل میں جتنے بھی اب رہتے ہیں تو وہ سب اب اسی کمپنی کا کنڈشنر استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ میں یعنی اب گھر والوں کو بھی سجیسڈ کیا ہے کہ وہ بھی اسی کمپنی کا جو کنڈشنر ہے وہ استعمال کریں کیونکہ یہ بالوں کی صحت کے لیے بہت مضبوط ہیں تو میں ان کمپنی والوں کا شکریہ کرتا ہوں اور میں نے ذاتی طور پر ایک ای میل بھی بھیج دیا ہے جنہیں میں نے ان کو شکریہ ادا کیا ہے